सुपौलमे मनोरञ्जनके मुख्य गतिविधि ई यए जे सुपौलमे दू तीन चारि टा पार्क छै तऽ ओहि पार्कमे जे छै अपन परिवारके सङ्ग अहाँ जा सकैत छी जाहिमे काफी रङ्ग बिरङ्गके पेड़ पौधा खेलकूदके साधन छै बच्चासभके लेल काफी बढ़िआँ छै जाहिमे बच्चासभ जा कऽ बढ़िआँसँ खेललक धुपलक तऽ बच्चासभके मन बहटारल गेल सङ्ग सङ्ग जे गार्जियन छै हुनको समय पास भए जाइत छै ओहिसँ नहि मोन भरल तऽ आर एस एम के ग्राउण्ड छै आओर खास कए कऽ हमरा गाममे ही सुपौल जिला मुख्यालयमे ही सुखपुर हाइ इस्कुल छै ओहि इस्कुलके मैदानपर जा कऽ खेलकूद अहाँ कए सकै छी घुमि फिर सकैत छी टहलि सकैत छी ओहियोसँ नहि मन लागैए तऽ अहाँ सुपौलमे जा कऽ सुपौलमे जेना दू टा सिनेमा घर छै ओहिमे अहाँ सिनेमा घरमे ओहिमे मूवी हॉलमे जा कऽ अहाँ मूवी देख सकै छी जाहिमे कि अहाँके टिकट कटबऽ पड़त बीस रुपैआ तीस रुपैआ चालीस रुपैआके टिकट छै ओहिमे अहाँकेँ जा कऽ देख सकैत छी सङ्ग सङ्ग जतेक भी प्राइवेट इस्कुलसभ छै या सरकारी इस्कुल कॉलेज छै ओहि ग्राउण्डपर कहियो कखनो कालके सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै जे कि बिलकुल फ्री ऑफ कॉस्टो रहै छै आओर कखनो कालके टिकटो लागै छै तऽ काफी कम मूल्यपर उपलब्ध भए जाइ छै तऽ ओहो सभसँ मोन लागैत रहै छै सङ्ग सङ्ग जे छै से सिनेमाघर छै सिनेमाघरमे सेहो अहाँ जा कऽ देख सकै छी ओहिके अलावा खेलके सुविधा जे छै से स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह छै बहुत तरहके ओहूमे जा कऽ जे छै अहाँ खेलकूदके आनन्द लए सकै छी सङ्ग सङ्ग गाम घरमे मेलासभके आयोजन भी भेल तऽ ओहियोमे नाच वगैरह या कवि सम्मलेन वगैरह होइत रहै छै तऽ ओहोमे जा कऽ जे छै अहाँ आनन्द लए सकै छी तऽ सुपौल जि जिला मुख्यालयमे इएहसभ जे छै से मनोरञ्जनके गतिविधि छै जे कि काफी नीक छै आओर जँ एहिसँ आगाँ बढ़तै तऽ ओहो काफी नीक रहतै चूँकि अभी तऽ छोट छोट पार्क वगैरह छै इहोसँ अगर पैघ पार्क भए जाय तऽ एहिमे आओर वाटर शो वगैरह चलतै भविष्यमे लागतै तऽ काफी नीक रहतै ओ